हॅलो हांव अभिशेक उलयतां फुडल्या म्हयन्यांत हांव तुमच्या हॉटेलांत येवपाचो आसा तेन्ना म्हाका पयली बूक करपाक जाय आशिल्लें टेबल पूण एग्जेक्ट म्हाका तारीख आता हांव सांगपाक शकना कित्याक तुमचें ऑफर कितें आसा जाल्यार म्हाका सांगात म्हणटकीर हांव चड कन्न पयल्या आठवड्यांत येवपाक करता तर तेन्ना पयलीं जर समजा टेबल बूक केलें जाल्यार कितें ऑफर आसा कांय कितें नाजाल्यार तुमचें कितें अशीं कितें ऑफर आसात की अमक्या दिसां भितर येयलें जाल्यार कितें ऑफर कितें आसात जाल्यार स्पेशल कितें डिस्कांउंन्ट किंवां आनी कितें जाल्यार तेंय बी सांगात फेमिली घेवन येवपाचो आसा